ہمارے علاقے میں فن اینڈ اسٹیٹجک كے شعبے میں یا پھر اپنے كام میں نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیكنالوجی كا استعمال بہت ہی زیادہ شامل كیا جا رہا ہے اس میں ڈجیٹل میڈیا ورچوئل ریئلٹی اور سی ڈی كنٹین كا استعمال كیا جاتا ہے یہاں پہ اس وقت میں بہت سی جگہ مالوں میں ورچوئل میڈیا كے دوارا بہت سے گیم كھلائے جا رہے ہیں اور آرٹ بنائے جا رہے ہیں بہت سے گیموں میں وہ كمبرڈ گیم ہوتے ہیں نہیں تو ڈرائیونگ گیم ہوتے ہیں جو اس وقت كے شعبے كو بہت پسند آ رہے ہیں ہر سنڈے كو وہاں مسلسل بھیڑ رہتی ہے اس كے علاوہ تھری ڈی پرنٹنگ كی وجہ سے لوگ بہت اچھے سے سمجھ پاتے ہیں كہ كیا چیز اور كیسی ہے اور یہاں پہ ورچوئل ریئلٹی كا یوز كر كے لوگ كسی بھی جگہ كو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دیكھ پاتے ہیں اور اس كی پوری طریقے سے آرٹ اینڈ كرافٹ كرنے میں ماہر ہو جاتے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا كا یوز كر كے لوگ اپنے آپ كو شوشلی ہر جگہ ابھار رہے ہیں